میں نے لولو مال گیا اس کی تعریفیں اتنی سنی تھی اور میں نے دلچسپ بہت اچھا لگا مجھے بہت پسند تھا اور میرے شہر میں سب سے اچھا ہے اس کے لیے میں نے گیا تھا اور ایک بار نہیں اتنا اچھا لگا کہ میں نے دو تین بار گیا اور کیا کہتے ہیں بہت لگاتار میں نے گیا جس دن افتتاح ہوا تھا اس دن گیا عید کے پہلے دن افتتاح ہوا تھا تو اس میں یوگی جی گئے ہوئے تھے پھر اس کے بعد عید کے دوسرے دن میں نے گیا اور وہاں اتنے چرچے تھے اتنے چرچے باہر دیش سے بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے اس لیے اور لولو میرا دلچسپ بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھا لگا گومتی نگر سائڈ پہ ہے بہت اچھا لگا اور بہت اچھے طریقے سے بنایا بھی گیا ہوا ہے اس کو جیسا کہ آپ لوگ آ کے دیکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو بھی پسند آئے گا لیکن کچھ اس میں مہنگائی بھی بہت ہے اور کچھ سستائی بھی بہت ہے سستے بھی سامان ملتے ہیں مہنگے بھی سامان ملتے ہیں لیکن ان کی تعریف بہت ہے اور بہت اچھا عمدہ طریقے سے بنایا گیا ان کی ڈیزائیننگ بھی بہت اچھی ہے اور ابھی تک کچھ نہ کچھ بن ہی رہا ہے کچھ نہ کچھ ترقی کر ہی رہا ہے